क्योंकि हम चाहते थे कि मेरा बच्चा बैंकिन्ग में जाए वह बैंकिन्ग का उच्च पदाधिकारी बने यह मेरा शौक था बचपन से ही कि जो हम नहीं कर पाए वह हम अपने बच्चे से ज़रूर करवाएँगे मेरा बच्चा उच्च पदाधिकारी बने जो दुख हम झेले हैं वह हमारे बच्चे को नहीं हो इसीलिए हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहे सब स्कूल उसको पढ़ाए और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए सी बी एस सी से मेरा बच्चा था और मेरा बच्चा भी अच्छा से मेहनत करने वाला बच्चा भी था स्कूल बचपन से ही बैंकिन्ग की हर चीज़ उसको पसन्द थी इसीलिए वह मैथ इंग्लिश और उसका वह कम्प्यूटर भी बहुत अच्छा से चलाता था बचपन से ही तो हम चाहते थे कि अथी महँगाई का यह अभी है दौर में जब तक बच्चा आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर कैसे होगा और बैंकिन्ग का सबसे बड़ा ही योगदान यह है कि अपना भी कमाओ अपने साथ साथ समाज की भी एक सेवा होती है बड़े बुजुर्ग सभी बैंकों में आते हैं हम अपने बच्चे को हमेशा यह शिक्षा दिए हैं अपने से बड़ों को अच्छा सम्मान दो उनको अगर कोई इस तरह से आएँ बैंक में बड़े बुजुर्ग आएँ तो पहले देखो उस स्तर से उनका काम था जल्दी से करवा दो बैंकिन्ग का भूमिका यह है कि बैंकिन्ग में पढ़ाई करने के लिए अच्छा नॉलेज़ चाहिए बच्चे को इसीलिए हम बच्चे का अच्छा केलियर कर कैरियर बनाने के लिए हम उसपर अच्छा से ध्यान देते थे हमेशा बच्चे को हमेशा बोलते थे बच्चा पढ़ाई करो खेलने पर मत ध्यान दिया करो और मेरा बच्चा कभी खेलने पर भी ध्यान नहीं देते थे उतना हमेशा उसको यही लक्ष्य बना लिया था क्या हमको बैंकिन्ग में जाना है हमें उच्च पदाधिकारी बनना है बैंक में जाकर हमें अच्छा पोस्ट मैनेजर का पोस्ट लेना है इसके लिए वह लगातार मेहनत करते गए मेहनत मेहनत करते करते ऊपर वाले भी साथ दिए साथ दिए तो आज मेरा बच्चा बैंकिन्ग की तरफ अपना कैरियर बना लिए हैं ओरिजिनल बैंक के मैनेजर भी हैं और अच्छा उसमें काम भी करते हैं और अच्छा उसका रिजल्ट है आज तक मेरा बच्चा जहाँ पर भी काम किए हैं जिस क्षेत्र में भी काम किए हैं उस क्षेत्र को बहुत अच्छे से सम्भाले हुए हैं सभी उसका नाम लेते हैं कि बहुत अच्छे हैं यह सर बहुत बढ़ियाँ से हमलोग को बैंक से मदद मिल जाती है बैंक में किसी तरह की परेशानी नहीं होती है नहीं होती है बहुत अच्छा उसको पसन्द था ना क्योंकि हम उसको बचपन से ही इस उस साँचे में उसको ढाले थे कि बैंकिन्ग की तरफ उसको काम करना है तो एक ही लक्ष्य था उसकाे क्या हम बैंक में जाएँगे हम सभी की मदद करेंगे के वाई सी करना जो भी काम होता है बैंक से यह लोन ओन के बारे में भी सभी को और कोई नहीं जानते हैं आते हैं वहाँ देखते हैं अच्छा परे परेशान हैं तो इस सभी में वह अच्छे से सभी को समझा देते हैं यह नहीं कि गुस्सा करना या उनपर किसी तरह का दबाव डाल देना यह नहीं है वह नहीं है जाइए अभी नहीं होगा नहीं उसे समझा देते हैं अच्छे से समझा करके उसको समझाकर फिर जो भी डॉक्यूमेन्ट जो भी कागज़ात होते हैं वह मँगवाते हैं मँगवाकर फिर उनका जो भी कार्य है वह करते हैं हर क्षेत्र में भी वेरीफाई करना चेक करवाना यह करना यह सब चीज़ वह अच्छे से सम्भालते रहते हैं और कहूँ उसका मेन लक्ष्य यही है कि हम जहाँ भी रहें जिस क्षेत्र में रहें वह अच्छा से हो हम हमेशा अपने बच्चे को कहते थे बच्चा कभी भी तुम अपना जो है ना ईमान मत खोना हमेशा सच्चाई पर रहना कभी किसी से रिश्वत मत लेना लेना बिचौलिया सबको मत ज़्यादे बैंक आने जाने देना वह असली बिचौलिया कभी किसी के भी बहकावे में नहीं आते हैं हमेशा जो उसको अच्छा लगता है अपना स्तर से वह अच्छा ही काम करते हैं इतना ही इतना ही नहीं अब